हँ हम सिलाइ सिखेने छियै अपन अगल बगलके लड़की सबके सिलाइ हमरा अबितो अछि आओर हम सिलाइ सिखबै छलियै सिलाइ सिखेबाक समयमे जे सबसे कठिन काम होइ छै ओ जेना कि कपड़ा कटनाइ आओर इंची टेपके माँप याद रखनाइ होइ छै जेना सिखबै छलियै तऽ मशीन चलेनाइ आओर ओकरा सीब लेनाइ ओकरा लेल आसान होइ छलै आओर कपड़ा काटबाक समयमे ओ भुलि जाइ छलै तऽ ओ एगो यादगार अथी भऽ जाइ छै कि किछु बार बार सिखा दियौ आओर नहि सीखै छै